मैं तुहेंगी अपनी इक गल्ल सनान्नी आं में जेल्लै छोटी ही नी ते मिगी रूट्टी बनाने दा बड़ा शौक ही मीं आखनी में बी बनान्नी आं मगर पता चलदा नी ऐ ही मम्मी गी दिक्खना ते इयां कोशिश करनी ते इक बारी मम्मी आखन लगे कुड़िये चाह् बनायां ते मैहां मम्मी बनान्नी आं ते मिगी ते पता नी लग्गा दा पत्ती किन्नी पांदे ते खण्ड किन्नी पांदे ते दुद्ध बी पाना फ्ही कियां करनी मीं सारा कुछ कट्ठे पाइये ते रक्खी दित्ता ते जे रक्खियै ते आपे होई गेई परे ते मिगी पता नी लग्गा कोल्ले उसी गड़़क पेई ओह् आई गेई बाहर ते मम्मी कोलूं पेई जदूं निक्खर ते बेही गेई चुप्प करियै रोंदे रोंदे ते फिर बेही गेई फिर नी बोल्ली फिर इक दिन आखन लगे मम्मी अहें कुड़िये तुस बड्डियां होई दियां स्यानियां होवा दियां ब्होना बी ऐ कुतै ते कुछ कुछ हत्थें करा करो पकाए शकाए बी करो अग्गै जाइयै अहें नी तुंदे कन्नै जाना तुसें उत्थै रूट्टियां पकाइयै खलानियां ते कुछ सिक्खा बी करो ते अहें अज्ज मैं दाल चाढ़नी धोती मुंगी ते इक कम्म कर तूं तड़का लाई लै इसी ते मिगी पता नी लग्गा में हल्दी दित्ती फूकी ते मिगी इक्कै लफ्फड़ पेआ शैल करारा ते ओह् लफ्फड़ अज्ज तक्क नी में भुल्लेआ ओह् लफ्फड़ खाइयै ते थोह्ड़ी देर रोई ते फिर होई गेई चुप्प फिर रोज बल्लें थोह्ड़ा मम्मी ने करांदे रौह्ना करांदे रौह्ना करांदे रौह्ना कदें अज्ज एह् बनाई लै ओह् थोहड़ा बनाई लै ओह् बनाई लै बनाई बनाइयै ते अज्ज में इत्थे धोड़ी पुज्जी में शैल बनाई लैन्नी आं मिगी कुसै गल्ल दी चिंता नी ऐ फिर बड़ी होई गेई जिल्लै ते ब्होई गेई ब्होइयै ते परिवार चा बी मेरा शैल समझो पूरा परिवार शैल पूरा परिवार स्हाड़ा कट्ठे रौह्ना मिली जुलियै सारे ते फिर इक दो समझो में ते अहें दो चार जी ही अहें पिच्छे प्योके पंज छे बंदे ते अग्गै आई ते अग्गै बड्डा परिवार ते करां केह् हुन उत्थै समझ नी आए पिच्छे बनाने चार पंज बंदे दी रूट्टी अग्गे जिसले बड्डे परिवार दी रूट्टी बनानी ते मिगी बनी गेई चिंता करां केह् फिर मैं बोल्लां नी मैं उन्दे दिक्खां भांडे के एह् एह् स्हाड़े भांडे ते भांडे च तड़का कियां पाना हुन मैं इंदे च ते बोलना नी जे मैं आक्खां बोल्लां ते फिर इनें आखना इदी माऊ ने केह् सखाया इसी चुप्प रौह्ना इयां दिक्खदे रौह्ना जिन्ने पकाना ते उसी चुप्प करियै दिक्खदे रौह्ना ते एह् नी मुहां बोलना कि मिगी आंदा नी ऐ इयां नी करी सकदी मीं आंदा ऐ ही मतलब मतलब इन्ना नी आंदा ही ते फिर दिक्खदे रौह्ना और दिक्खी दिक्खी दिक्खी ना चुप्प रौह्ना दिक्खी दिक्खी दिक्खी ना करी लेआ ते जेल्लै हुन करी लेआ ते हुन शैल करी लैन्नी आं रूट्टियां शुट्टियां मतलब पकान्नी आं मेरे बच्चे मेरी सस्स सारें लेई ते सारे टैमां दी पकाई खलानी कुसै दा कोई लामा नी आना चाहिदा ते जिल्लै मैं रूट्टी पकानी नी ते ओल्ले मेरी इच्छा होंदी की जिन्नी होई सकै शैल रूट्टी बने जेह्ड़ा कोई खाए ते ओह्दे मन च शांति होए के वाक्य कुछ खाद्धा इनें अज्ज रूट्टी बनाई पूरे मन लाइयै और इन्नी शैल बनांदी ना कि वाक्य जेह्ड़ा खंदा ना आखदा वाक्य इदी मां ने कुछ इनेंगी सखाया मेरी मां दा बड़ा योगदान ऐ मेरी जिंदगी च क्योंकि उन्ने इत्थूं धोड़ी स्हानू पजाया स्हानू कोई एह् नी आक्खे कुड़ियें आंदा केह् ऐ शैल पकान्नी आं हर चीज पकाइये खलान्नी आं सबेरे चा नाल चा रूट्टी नाल रूट्टी दपैहरी खाना रातीं खाना मतलब सारें गी बराबर कुसे गी नी कोई एह् नी आक्खे कि एह्दे कक्ख नी सिक्खेआ कुड़ियें सिक्खेआ मैं प्योके सिक्खेआ मगर जेह्ड़ी इत्थूं दी बौह्ती रौंहदी कसर ही ना सोरे पूरी होई गेई मेरा मर्हाज बी चंगे बंदे थ्होई गे मिगी उनें मिगी कदें नी आखेआ कोई किश उनें म्हेशां मेरी सिफ्त ही कीती के वाक्य रूट्टी मेरी लाड़ी शैल बनांदी मेरी सस्स ने बी कदें मिगी अज्ज धोड़ी लामा नी दित्ता में सारें गी मन पाया कोशिश रेई के मैं म्हेशां जेल्लै रसोई चौके जानी ना मेरी इयो कोशिश होंदी कि मैं जो बनामां ना भगवान पैहले मैं माता रानी गी मत्था टेकनी कि हे मां अन्नपूर्णा मीं आशीर्वाद देईं के मैं जो बनाया तेरा भोग बने और जेह्ड़ा खाए शैल तसल्ली कन्नै खाए शैल रूट्टी बनानी अपने हर चीज शैल होनी चाहिदी ऐ खाना पकाना हर कम्म अपने टैमें दा होना चाहिदा इयां अज्ज कल्ल दी कुड़ियां दिक्खो हां केह् पकांदियां उनें आंदा ही नी पकाने उनें छड़ा सुत्ते नी उठदियां कोल्ले उठदियां कोल्ले खाना मैगी बनाई ली ब्रैड ली आंह्दी बजारूं कुछ ली आओ जे करी लो वो करी लो आंदा केह् की के उनें सिक्खेआ ही नी सिक्खदियां ते कुछ आंदा नी ते ओह् सिक्खने ते उंदे च चा नी कोशिश ही नी ते इस कारण ना अपने कोशिश होनी चाहिदी कि अपना परिवार जेह्ड़ा अपने हत्थीं बनाइयै खलाओ ओह्दे च सुख शांति हुंदी ऐ मैं बी फोन दिक्खनी आं अज्ज कल्ल यू टयूब केह् नी दसदे सब कुछ दिखदे जो मर्जी बनाइयै खाओ मैं बी दिक्खनी आं मैं बी करनी आं सब कुछ बनान्नी खलान्नी ते शैल बने शैल खलाना अपने इक्क यू टयूब च मैं बी इक्क फोना पर शीतल शर्मा शैल बनांदी ओह् बी दसदी ऐ ते में ओह्दे फालो करनी आं कोई चटनी बनाई ली कोई कुछ बनाई लेआ कोई कुछ की कि अज्ज कल्ल जेह्डे़ खानपान ऐ होर ही किस्म दा होई गेदा पैहले लोकां दा खान रूट्टियां दा स्हाब अज्ज कल्ल दी रूट्टियां दा स्हाब बड़ा फर्क पेई गेदा इस कारण अहें बी दिक्खी लैन्ने आं थोह्ड़ा बोह्ता उन्दे कोलूं थोह्ड़ा बोह्ता अउं सिक्खी लैन्ने आं मतलब कि जिंदगी च सिक्खना ही चाहिदा सिक्खी सिक्खियै इंसान अग्गे बधदा ऐ जदूं कोई सिक्खगे ते तां एक्क स्हानू आना इयां बैठे दे केह् स्हानू आना चाह् होनी चाहिदी इंसान च के नी मैं कुछ सिक्खना जां कुछ करना इस कारण बड़ी चाह् कोशिश रौहंदी कि कुछ थोह्ड़ा बोह्ता चलदे रेहिये करदे रेहिये सब कुछ करने आं सबेरे उट्ठना शैल अपने बच्चेआं लेई पकाना फिर गर्म गर्म पकाइयै देना नाश्ता बच्चें खान दपैहरी पकाई देनी सस्स ससुर दी सेवा करो अपने जेह्ड़े रिश्तेदार आ दे उनेंगी शैल पकाइये खलाओ ओह् एह् नी आक्खन कि उन्दे घर गए ते केह् खलाया उंदी लाड़ियें गी केह् आंदा इस कारण अहीं अपने मां प्यो दा नाम रोशन कीते दा ऐ स्हाड़ी मां ने साह्नू पूरा सखाइयै भेजेआ के कल नूं कोई एह् नी आक्खे कि इंदी मां ने केह् सखाया इस कारण जेह्ड़े स्हाढ़े आंडी गोआंढी नै ओब्बी जेल्लै स्हाड़े घर आंदे आंदे जेल्लै बौहंदे अहें कोशिश होंदी कि आए दे घरा खाली नी जान कोई चाह् पानी पीए जान उन्दे अग्गै हाजर करो पानी पुच्छो चाह् पुच्छो ते जेह्ड़ी अज्ज कल्ल आई दियां ओह् रौहंदियां सुत्ती दियां जां रौहंदियां फोने च उनेंगी पता नी होंदा कोई आ दा कोई जा दा कक्ख नी ते जेह्डियां पैहलियां बचौरियां हुन जियां मीं ही मैं बड़े चाह् हुंदी ही कोई स्हाड़े घर स्हाड़े बेड़े आया कोई खाद्धे बगैर घरूं ना जाए इयां भुक्खा नी जाना चाहिदा इस कारण चौका पैहले बनांदे हे लोग उसी शैल लीप्पी लुप्पियै रक्खना शैल सजाइए रक्खना गोहा मार कोला मार केह् ना अज्ज कल्ल ते गैसां हुंदियां छड़ा फटाफट कपड़ा मारेआ फंडेआ फुंडेआ ते चल मेरे भाई होई गेआ कम्म इयां थोह्ड़ी हुंदा मन लाना पौंदा मन लाइयै पकाइयै खलाओ अपने मन च बी ठंडी अगले खाने आह्ले दे मन च बी ठंड पेई जाए